मैथिली भाषाक सम्बन्ध जेना बङ्गलासँ कहब तऽ एक मिथिलाक्षरसँ जे सम्बन्धित अछि ओ कनिमे कनिके मिलल जुलल बुझाबैए आ नहि तऽ कोनो खास सम्बन्ध हमरा नहि बुझैबामे आबयए मैथिलीके आ मैथिली संस्कृति के प्रभाव जे अछि ओ दोसर भाषा भाषीके परमे सेहो पड़ैए